हाँ मैं सॉर्ट विडियो देखती हूँ इसमें नए नए विडियो देखने को मिलते हैं नए नए जानकारी भी मिल जाती है लेकिन मेरे को भी मनपसंद है जो डांसर नहीं हैं लेकिन अच्छा लगता है सॉर्ट विडियो देखने में उसमें नए नए चीज़ दिखाते हैं नई नई तरीके दिखाते है क्रियाकलाप के नए नए ढंग दिखाते हैं सब अच्छा है